मेरा गाना एह् मनपसंद गाना इक ऐ कभी शाम डले तो मेरे दिल में आ जाना हिंदी सांग ऐ ते एह् महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ है ते कन्नै एह् बड़ा शैल गाना ऐ एह् मेरा मन करदा आ'ऊं बैठदी जां किश बी ऐ मेरी मन करदा गाना सुनाने दा आ'ऊं एह् गाना बजानी ते मिगी बड़ा सोह्ना लगदा एह् गाना की के एह् इक ते पराना गाना पराने गाने च भाव बड़ा होंदा बड़ा शैल तरीके कन्नै पराने सिंगरें गाए दा होंदा ते कन्नै साउथ दी सिंगरै गाए दा ऐ एह् तां करियै एह्दे अंदर बड़ा भाव ऐ एह्दे बोल कड़ी शाम डले ते मेरे दिलै च आई जायां एह् आखदी कि शाम इयां डलगी ते तूं मेरे दिलै च आई जायां होर जब इक बार आई जाह्गा ते फ्ही बार बार जायां नी एह्दे बोल बी इन्ने प्यारे सारा किश इन्ना सोह्ना बड़ा गै प्यारा गाना एह् सुनियै दिलै गी इक केह् होंदा संदोख थ्होई जंदा मिगी ते कन्नै आ'ऊं एह् गाना बार बार बड़ी बार सुननी मिकी बड़ा शैल लगदा इ'यां में बौह्न्नी सुननी लानी गाना इ'यां अज्जकल नमें नमें सिंगर आखदे बादशाह् हनी सिंह इयां हनी सिंह ते चलो बड्डा सिंगर हा अपने टाइम दा ते उं'दे गाने बी बड़े शैल शैल होंदे अज्ज के टाइम उप्पर बड़े बंदे हैन जेह्दे गाने शैल लगदे न इ'यां परानियां जे गायकां बड़ी शैल ऐ परानी गायकां सुनने गी बड़ा मज़ा आंदा तां करी मिगी पराना गाना शैल लगदा पसंद ऐ ते साढ़ी लता मंगेशकर जी गी गै दिक्खी लैओ तुस जे इन्ने गाने गाए दे उनें बी ते कन्नै मतलब पराने आह्ले दे गलै ई किस शैल भाव ऐ एह् अज्जकल दे आए दे ओह् शैल नी गांदे इ'यां किश बी गाई शुंदे टकांदे उं'दे ना उं'दे लफ्ज शैल होंदे ना किश शैल होंदा एह्दे लेई अज्जकल बी पराने गाने सुनने चाहिदे होर मिगी ते एह् गाना पसंद ऐ कड़ी शाम डले ते मेरै दिलै च आई जायां तुस बी सुनो ते सना दिक्खेओ